अन्हारी मठ अन्हारी मठ बहुत अच्छा हइ हम से अन्हारी मठ सब जाइ छै घुमै छै देखै छै सुनै छै सब फोटो उटो घिचेलक सीतामढ़ीमे हइ मठ तऽ सीतेमढ़ीमे जानकी मन्दिर हइ तऽ ओहोमे जाइ छी सब देखै छी पूजा पाठ करै छै ओहो मन्दिर ठीक हइ गौशाला शीतला मन्दिर हइ ओहो ठीक हइ ओहो मन्दिर अच्छा हइ सब जाइ छै तऽ सब मन्दिर ठीके ठाक हइ जानकी मन्दिर वैष्णो मन्दिर हइ तऽ ओहो ठीक हइ सब सब ठीक हइ मन्दिर सब जे गेलक अगरबत्ती उगरबत्ती देखेलक जल उल ढारलक आओर अन्हारी मठमे दुर्गा माइ हइ बजरङ्गबली हइ पार्वतीजी हइ शङ्करजी हइ भोलाबाबा हइ सब सब हइ सब पूजा पाठ कैलक सबके सब अगरबत्ती देखेलक बहुत पसन्द हइ मठ अन्हारी धाम ठीक हइ